बिदिनो जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां जायगाफोर दं दावबायनो थाखै बिदिनो गुबुन गुबुन जायगा बिदिनो गुबुन गुबुन पार्कफोर दङ पार्कफोर दङ बिदिनो बाथौ रेज'र्ड आरो क'क्राझार गौरां पार्क आरो बिदिनो बङाइगावफ्रावबो गोबां पार्क दङ बिदिफ्राव बिदिनो समायना रमायना बिबारफोर गायनानै दोनोब्ला साजायनानै दोनोब्ला बिदिखौहाय सुबुं दावबायारिफ्रा जोबोर मोजां मोनो बेरायनो आरो गोसो बोहोनो हायो गोसोखौ बेरायनो आरो बिदिनो जों लेथ्रा फोर दोनोब्ला रावबो दावबायारिखौ जों गोसो बोहोनो हाया बेदिनो जों साफायै फोसाबनानै जों दोनोब्ला दावबायारिफोरखौ जों गोसो बोहनो हायो बिदिनो जों मोजां दोनाब्ला जों रावबो बेरायनो गोसो जाया बिदिनो लेथ्रा दोनो बेबादि जायगाफ्रा बिदि बुंनानै रावबो सुबुंफ्रा गोसो जाया थांनो आरो बिदिनो सुबुंफ्रा बबे बबे जायगाया साफायै दोनो बे जायगाखौ दावबायारिफ्रा होसोनाय जायो थांनो बिदि बिदि जायगाया मोजां बिदियाव थांनांगौ बुंनानै आरो लेथ्रा जायगाफोरखौहाय जों थांसिना आरो बिदिनो जायगाफोरखौहाय जों लेथ्रा दोननाङा जों लेथ्रा दोनोब्लाथ' जों सुबुंफ्रा रावबो थांनो गोसोजाखाया बिदिआव आरो जों बेरायनायावबो मोजां मोना बिदियाव आरो गोसोबो जाया बिदिनो दावबायारिफोरनि थाखाय जों बेदिनो गोबां मोजां जायगाफोर दोननांगौ आरो बिदिनो जों प्लासटिकफोरखौ बिदिनो गारलाबायनाङा जोङो डासबिनाव सोनांगौ प्लासटिकफोरखौ जों बिदिनो खालामनांगौ जायो आरो जोङो दावबायारिफोरनि थाखाय जोंनि गामियावहाय ओनसोलाव मा मा जायगा दं बिदिनो दावबायनो थाखाय